हैलो मुझे मेरा जो इवेंट मैनेज होने वाला है नेक्स्ट वीक मुझे उसके बारे में कुछ कोशंस कारी थी जी जी हाँ जी हाँ उसके लिए तो वहाँ आम सारा मुझे हर चीज़ परफेक्टली टाइम पर चाहिए इसके अलावा मुझे मतलब मेरे कुछ गेस्ट हैं वह बढ़ने वाले हैं तो हाँ उसमें समथिंग ट्वेंटी गेस्ट और बढ़ने वाले हैं या सेवेंटी टू एटी ओके हाँ मेनू में कुछ डिशेस और आप सजेस्ट करें जी हाँ जी कर दीजिए ना पेमेंट का कोई इश्यू नहीं है आप बस काम कर दीजिए जी नहीं नहीं डेकोरेशन वही रहना चाहिए जो पहले फिक्स हुआ था डेकोरेशन और मेन्यूस वही रहेगा वह आप आ जाएँ तो अपन डिस्कस कर लेंगे जी तो कर लीजिए बाकी अपन कल डिस्कस कर लेते हैं

या यह फ़ाइनल कर लीजिए आप वेन्यू तो ओके